नमस्ते हम ठिकरा कला से बोल रहे हैं हमको बच्चों के लिए कपड़े चाहिए क्या मिल जाएँगे क्या हम दुकान भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं आँ अच्छा चलो अच्छे कपड़े दे देना तो क्या आप गाँव गाँव नहीं बेचती हैं अरे भिजवा देना तो अच्छा रहेगा चलो आप चार पाँच सौ पीस भिजवा दें हमको गाँव गाँव बेचना है

चलो ठीक हम ऑर्डर करेंगे तो आप भेजो हाँ हाँ हाँ चलो अच्छी बात हैं चलो अच्छी बात है हम ज़रूर प्रयास करेंगे हाँ चलो अच्छी बात है हम आएँगे ठीक ठीक हम आएँगे पसंद कर लेंगे और वो चार पाँच सौ पीस ले लेंगे ठीक नमस्ते नमस्ते हम लगभग दस बजे तक सुबह आ जाएँगे चलो ठीक हम जल्दी से जल्दी आएँगे नमस्ते